بھارت ایک ملک ہے اس میں کئی ریاستوں پائی جاتی ہیں اور اس بھارت کے اندر عجیب عجیب طرح کے مقامات ہیں جو پرانے زمانے کے بادشاہوں نے یا راجا رجواڑاؤں نے بنایا اپنی نشاندہی کے لیے اس میں خاص طور سے لال قلعہ ہے تاج محل ہے قطب اسی طریقہ سے ریاست کے اندر بھی بہت سے ایسے مقامات ہیں جوکہ ہمارے لیے عبرت ہے اس میں ایک بدھ گیا ہے جوکہ مذہبی مذہبی جگہ ہے وہاں جا کر کے اس ایسی جگہ میں آدمی کو اس سے نصیحت اور عبرت لینی چاہیے اسی طریقہ سے پٹنہ کے اندر بہت سے ایسے مقامات ہیں جس کے جس کے اوپر جا کر کے اس جگہ آدمی اپنی عقل یا اپنی شعور کو اس جگہ جا کر کے پرکھے یا پھر یہ ایسے ایسے مقامات کو پہلے کے لوگوں نے کیا ہی عقلمندی سے تیار کیا نہ کہ اس زمانے میں نہ اتنی ٹیکنالوجی تھی نہ اتنے اوزار تھے لیکن پھر بھی ایسی ایسی عمارتیں ہندوستان کے اندر یا ریاست کے اندر تیار ہے جو ایک اپنے آپ کو ایک ایک بہت بڑا نمونہ پیش کر رہا ہے چونکہ اب جو بھی عمارت جا کر کے دیکھیں گے تو اس میں ہر ایک عمارت کے اندر ہمیں اور آپ کو ایک سبق دیتی ہے کہ ایسے ایسے پتھر کاٹ کر کے تراش کر کے عمارت کو بنایا گیا ہے جس سے ہمارے لیے عبرت ہے اور آنے والی نسل کو یہ آنے والی نسل کو یہ سبق دے رہا ہے کہ پہلے کے لوگوں کے اندر کیا شجاعت اور عقلمندی تھی اور دور دور اندیشہ تھا کہ انہوں نے ایسے ایسے پتھر کو تراش کر کے ایک نمونہ بنایا اور اس نمونے کو دیکھ کر کے ہم اپنے آپ کو سبق لے سکتے ہیں اور آنے والی پیڑھی جو ہے اس کو دیکھ کر کے اس کو دیکھ کر کے آنے والی نسل جو اس کو دیکھ کر کے سبق لے سکتی ہے اس لیے ہماری ہندوستان کے اندر عجیب عجیب طرح کے گھومنے اور دیکھنے اور سبق لینے کی جگہ ہیں جس میں ہمیں اور آپ کو سب کو ایسی جگہ میں جا کر کے دیکھنا چاہیے اور اس سے عبرت لینی چاہیے